میرے خیال میں گیمنگ کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ ایک وقت کا زیاں ہے اور اس سے وقت ضائع ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں جو وقت ہم اپنا پڑھائی پڑھنے میں اور کیا کہتے ہیں کچھ حاصل کرنے میں لگا سکتے ہیں تو وہ بچے گیم کھیل کر جو ہے اپنے وقت کو گنواتے ہیں اور اپنے وقت کا زیاں کرتے ہیں بچپن میں کیا کہتے ہیں یہ ایک نادانی تھی جس میں میں بھی مبتلا تھا اور گیم کھیلتا تھا اور وقت کی قدر نہیں تھی اس وقت تو وقت کو برباد کرتا رہتا تھا تو اس لیے جو ہے میرا جو ہے زیادہ تر بچوں کے لیے یہی مشورہ ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گیم کھیل کر یعنی پڑھائی کے اوقات میں یا کچھ حاصل کرنے کے اوقات میں گیم کھیل کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ کچھ پڑھنے لکھنے پر دھیان دیں اور کچھ حاصل کرنے پر دھیان دیں زندگی میں کچھ کریں کچھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور صرف گیم کھیلنے سے جو ہے وقت کا زیاں ہوتا ہے ہاں کبھی فرصت کے اوقات میں اب جیسے خالی ہیں کبھی کچھ وقت کے لیے کبھی کبھی اگر گیم طبیعت کو شاذ رکھ طبیعت کو جو ہے طبیعت کو محذوذ کرنے کے لیے یا کیا کہتے ہیں دل تھوڑا دل بہلانے کے لیے اگر گیم کھیل لیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس کی عادت لگا لینا اور گیم بچوں کے اندر گیم کی عادت پڑ جانا گیمنگ کی عادت پڑ جانا یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس سے کیا کہتے ہیں وقت کا زیاں بھی ہوتا ہے اور بچوں کے دماغ پر اثر بھی پڑتا ہے جو وہ کیا کہتے ہیں موبائل کے سامنے یا کمپیوٹر کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہنے سے جو ہے ان کے دماغ پر بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں